चाची गोर लगैत छी ठीक छी हमहुँ सब ठीक छी आओर हँ चाची अहिसँ तऽ सीखने छी हम

हँ तऽ ओहो सीखेके बनेलखिन हँ हँ ओहो बहुत सुंदर सिङ्गर छथिन गाना गबैत छथिन अच्छा अच्छा हँ हँ हँ हम अहूँसँ सीखब चा दाइसँ सीखब हँ जबकि सबसँ बढ़िआँ छै मैथिली हँ हँ हँ हम आयब हँ हँ

हँ

हँ हँ अहिसँ सीखब नहि नहि अहि गुरु रहू हम चेला रहब हँ हम गबिते रहैत छी हँ देब ने सङ्ग देब ने ठीक छै